प्राचीन परम्परानुसार हमसभ जतय पढ़ैत छलहुँ जखन पढ़ैत छलहुँ ओहि समयमे बैग उगके व्यवस्था नहि छलै लेकिन आधुनिक परिवेशमे आधुनिक समयमे पुस्तकक सङ्ख्या आओर पुस्तिकाके सङ्ख्या एतेक उपलब्ध भऽ गेल अछि एतेक सङ्ख्या बढ़ि गेल अछि जे हुनका एकटा उचित बैग चाही जाहिमे ओ अपन सभ किताब आओर कॉपीकेँ सुरक्षित राखथि आओर हुनकर सभ सामान सुरक्षित रहनि तऽ सभ छात्रक लेल बैगक या किताबके संरक्षण करबाक लेल ओहि पात्रके बहुत आवश्यकता अछि